जे घरांतले कपडे आसता ते आमी सदांच वॉशींग मशीनान घालून वयतात त्या वॉशिंग मशिनान इल्लो सर्फाचो पावडर घालता आनी ते तीन फावटी घुंवडायता तीन फावटी उदक चेंज करून मागीर तें उदक सोडटा आनी ड्रायराक लायता ड्रायराक लावन ते अर्दे अशे सुकता मागीर ताका भायर दोरयेर घालता वताक वताक सुकले म्हणटरी मागीर ताका सांजच्या सकाळीं जर तें कपडे सुक सुकत घातलें जाल्यार तें सांच्या आदेसा काडून आमी भितर घरान भितर हाडून घरान घडी मारून दवरतात हें जालें गरमेच्या दिसांनी वा थंडेच्या दिसांनी आनी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना आमी ड्रायराक लायता आनी रातचे न्हिदचे टायमार आमी ते खुर्च्यांचेर बीन सुकत घालता आनी ते फेनाच्या वाऱ्याक सुकयता ते पावसाच्या दिसांनी मातशे कपडे सुकपाक वेळ लागता आनी मागीर जे जे आमचे बरे कपडे आसता जे वॉशिंग मशिनान घालपाक मेयणात ते आमी हातीन बेश्टे उदकान जनजयतात ड्रायराक लावपाक मेळटा जाल्यार ड्रायराक लायता जाल्यार आमी तशेंच ते दोरयेर सुकत घालता आनी तशें करून ते सुकून येतात आनी पयलीं आमी चडशे कपडे फातरीर उमळटाली जेन्ना आमचे कडेन वॉशींग मशीन बीन नाशिल्ले तेन्ना आमी फातरीर कपडे उमयताली बांयचेर उदक काडून ते उदकान तेका झनझयटाली सर्फाचो पिठो आमी चडसो वेळ वापरनाशिल्ली शाबणूच वापरताली कपड्यांचो आनी त्या कपड्यांच्या शाबणान आनी ब्रशान आमी कपडे उमयताली कपडे उमयताली ताका दोन फावटी उदकान झळटाली मागीर ती पिळटा तेजे उदक पिळटाली सारके घच्च पिळून आनी मागीर ते वतक घालताली अशे तरेन आमी पयलीं कपडे उमळटाली जेन्ना आमचे कडेन आमगे लायट बीन आसना लायट वयता तेन्ना आमी कपडे फातर उमयटा